बनाना मिकी नार्थ इंडियन रुट्टी होंदी नीं जेह्की उ'ऐ बनाना ज्यादा पसंद करदी आं अवा मिकी साऊथ इंड़ियन रुट्टी बनाना पसंद ऐ उस सुआद बड़ा होंदा साऊथ इंड़ियन आह्ली रूट्टी गी जेह्का डोसा होंदी साम्भर होंदा इडली होंदी मिगी ओह् आखदे न कि ओह् हैल्थ आस्तै बी खरे होंदे नार्थ इंड़ियन च बी होंदा ना मसाला मसूला परांठे परुंठे ज्यादै खंदे तिन फुल्के होई गे जेह्के नार्थ इंड़ियन साऊथ इंड़ियन मिगी जेह्के साऊथ इंड़ियन बी पसंद ऐ पर नार्थ इंड़ियन तुस आक्खी लाओ ज्यादा पसंद ऐ क्यूंकि ओह् खंदै गै ज्यादै ओहे ऊऐ पसंद करदे फ्ही इत्थें दें लोक बी मतलव तुस इत्थैं लोकैं गी पुछी लाओ फ्ही ओह् खंदे रेह् जेह्का जिन्ना कोई खा तां बनाने आह्लै दा बी उन्ना गै मन करदा मिगी जि'यां खाना बनान पसंद ऐ इक सेईंया होई गेइयां ते इक दूऐ सेवियें कन्नै मंड़े बनदे ओह् फ्ही होर होई गे घ्यूर होई गे घ्यूर मिगी बनाना बड़ा पसंद ऐ जियां कोई ब्याह् होई गेआ कार्ज होंदा कोई बी जां ध्यार होंदा ते आखदे कि घ्यूर बनाओ जी जेह्के अस देहिऐं कन्नै खंदे फ्ही उसदे खन्ड़ू कन्नै जां फ्ही मिक्स करियै खंदे फ्ही होर मिगी पसंद ऐ जि'यां राजमां चौल मिगी बड़े पसंद न खाने गी बड़े पसंद न ते जां आपू मिगी बनाने गी बी बड़ा दिल करदा उ'नें गी आखदा उ'नें गी ते बनाने गी बी बड़े सौक्खे लगदे ते शैल लगदा ते कांटीनैंटल फूड बी मिगी गै शैल लगदा बनाने गी पनीर सटेक होई गेआ जां फ्ही फ्रैंच फ्राईज़ होईं गेआ फ्रैंच फ्राईज़ ते बड़ा गै पसंद करदे अज्जै कल्लै दे जाक्त बी निक्के निक्के जाक्त बी फ्रैंच फ्राईज़ भाई ओह् बड़े पसंद ऐ सौखी होंदी इन्नी मुश्किल नीं होंदी ओह् बनाना इ'यां आलू कन्नै बनदी ओह् ते ओह् बी मिगी इ'यां ओह् सऔका कम्म इ'यां शैल कम्म लगदा